मान्यवर आइकाल्हिके बच्चासब फिजिकल खेलके प्रति बहुत कम आकर्षित होइ छै लेकिन मोबाइल गेमके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होइ छै जेना पहिलुका बच्चासभ फिजिकल खेलके प्रति ज्यादा आकार्षित छलै जाहिमे किछु खेल छै वॉलीबाॅल हैण्डबाॅल कुश्ती कबड्डी ई सब पहिलुका बच्चासब बहुत खेलाइ छ्लै जकर वजहसँ ओ बहुत शारीरिक रूपसँ स्वस्थ रहै लेकिन ओकर बाद जे मध्यवर्गके बच्चासब अएलै ओहो किछु फिजिकल गेमके प्रति बहुत आकर्षित छ्लै जाहिमे किछु गेम आबै छै किरकेट वॉलीबाॅल हाॅकी फुटबाॅल ईसब मिद मध्यवर्गके बच्चासभ बहुत खेलेलकै तकर वजहसँ ओकरो शारीरिक स्थिति बहुत अच्छा छलैए लेकिन आइकाल्हिके बच्चासभ ई मोबाइलके दुनिआमे एतेक उलझि गेलै हँ जे फिजिकल खेलसबसँ जुड़नाइ बन्द कऽ देलकै जेना पहिलुका बच्चासभ फिजिकल खेल खेलाइ बहुत एहन काम करै जकरासँ ओकर शारीरिक स्थिति बहुत अच्छा रहै लेकिन ओकर बाद जेना जेना पीढ़ी आगाँ बढ़ल गेलै ओना ओना बच्चासभ फिजिकल स्पोर्ट्सके प्रति रुचि बन्द कऽ देलकै आओर ई मोबाइलके दुनिआमे उलझि चलल गेलै जेना पहिलुका बच्चासभ फिजिकल खेलमे बहुत आनन्दित होइ भरिदिन खेलाइ ओहिसँ ओकर शारीरिक स्थिति आओर मानसिक स्थिति दुनू बहुत अच्छा होइ लेकिन आइकाल्हिके बच्चासभ बहुत खराब खेलसब खेलाइ छै हरदम मोबाइलपर जुड़ल रहै छै जेनाकि आइकाल्हिके मोबाइल गेममे एगो बहुत एहन प्रचलित गेम आएल छै पब्जी ओहिके पिछाँ बच्चासभ बहुत जुड़ल गेल छै पब्जी एगो एहन गेम छिए जे बच्चासभके शारीरिक स्थिति आओर मानसिक दुनू खराब कऽ दै छै आइकाल्हिके बच्चासभ फिजिकल खेलके प्रति नहि जुड़िकऽ ओ पब्जी गेमके प्रति जुड़ि गेल अछि आइकाल्हिके बच्चासभ लोक फिजिकल गेम नहि खेलाकऽ मोबाइल गेममे एगो एहन तरहसँ जुड़ि गेल अछि जाहिसँ ओकर शारीरिक स्थिति आओर मानसिक स्थिति दुनू खराब कऽ रहल छै आइकाल्हिके बच्चासभ जे पहिलुका बच्चासभ जेना स्वस्थ नहि रहि गेल अछि जेना अहाँ देखते छिए आइकाल्हिमे एखनेके कमे उम्रमे बच्चासभ जेना डाइबिटीज ब्लडप्रेशर बहुत एहन खराब बेमारीके शिकार भऽ जाइ छै जकर वजहसँ ओ बहुत कमे उम्रमे एहन कोनो काम नहि कऽ पाबै छै जे आइ पहिलुका बच्चासभ करै छलै एखुनका हँ बच्चा बच्चासभ मोबाइलके पिछाँ एतेक पागल छै जे अपन परिवारोके नहि गुदानै छै जाहिमे ओकर माँओ पप्पाके बहुत जिम्मेदारी छै आइकाल्हिके बच्चाके बिगाड़ैमे सबसँ जादा ओकर माँ पप्पाके जिम्मेदारी छै किएकि आइकाल्हिके बच्चा कमे उम्रमे मोबाइलसब बुझि जाइ छै पहिलुका बच्चासभ जाहि उम्रमे फिजिकल खेलसब खेलाइ जेना कबड्डी भेल कुश्ती भेल वॉलीबाॅल भेल किरकेट भेल पहिलुका बच्चासभ ई खेलाइ आइकाल्हिके बच्चासभ ऑनलाइन गेमके प्रति बहुत आकर्षित छै जाहिलए ओकर बच्चासभके शारीरिक स्थिति बहुत कमजोर भऽ जाइ छै आओर मानसिक स्थितिओ बहुत कमजोर भऽ जाइ छै ऑनलाइन गेम खेलाके आइकाल्हिके बच्चासभके आँखि सेहो अस्वस्थ भऽ जाइ छै जे पहिलुका बच्चासभ जेना नहि रहि गेल अछि